जोङो जोंनि आसामाव माइ आबादखौनो जोंं बांसिन मावो जों माइ आबाद दिहुननानैनो जोंहा न'खर संसारबो सोलिनो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो गोबां जानायावबो जोंहा सेभ जायो जोङो माइ आबाद होननानै जों माइ आबादखौल' मावा जोङो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन आबादबो जों मावो जेनेबा जोङो फाथो आबाद मावो फाथोल' नङा आरो बेसर फोयो सिबिं फोयो बेफोरजोंनो जोङो न'खरखौबो आराम सोलिनो हायो जोंहा गथ' गथाइ फोरोंनाय मानाय होनब्लाबो जोङो बांसिन जोंनि आसामाव माइ आबादखौनो जों बांसिन दिहुननो हायो दैज्लां बोथोराव मेसें बोथोरनि थाखायबा जों जेनेबा फाथो मावो सिबिं बेसर बेफोरखौ जों मावो जोङो माइ आबादजोंनो जोङो मोजां मोजां गथ' गथायफोरनो गाननाय जोमनाय खालामनानै दिहुनना होनो हायो बेफोरजोंनो जों फोरोङो फाननोबो मोनो जोंहा बुरजा बुरजा माइ गायनाय जायो नालाय ओंखायनो जों फाननोबो मोनो बेखौनो जोङो मा होनो माइखौल' जों गाया जोङो गुबुन गुबुन आबादबो जों मावो जेनेबा जोङो जोंनि दुब्लियावनो जों गय आबादबो मावो गय आबाद गायनानै जों माखासे दुब्लिखौ खावसेखौ जों गय गायबाय जेनेबा बे सिङावनो जों साहा बागानबो खालामनो हायो दा आंनियावथ' साहा बागानबो दं गयनि सिङावनो गयाव जेनेबा आङो बोसोराव दस खुइन्थेलनि बारा गय फाननो हायो आङो जेनेबा दस खुइन्थेलाव आङो सारि हाजार खरिबा जोंहा बेसेबां मोनो आरो बेयाव साहा बागानावबो आं मोनो बेबायदि खालामनो हायो आरो आरो आङो बोसोरै बोसोरै माइखौथ' आं गायखायो जेनेबा दैज्लां सिजोनाव जों मेसेंआव दा स्लुइसगेट गैथ'वा हिसाबै जों मेसेंआव माइ गायनानै जों दिहुनथ'नो हाया जोङो होनबाबो दा माइनि बदलै जोङो बिदिनो मेसेंआव दै बरननो हायिनि थाखाय जों गोरान आबाद मावनांगौ जायो आरो जों मावाबानो उफाय गैखाया जोंहा साख्रिबो गैया आरो जों मावनायजोंनो जोंहा जोंनि देहायाबो एसे मोजां जायो देहानि थाखायबो मोजां मावनाया माने जोंहा दलर थानाय जाया कबि मा मा जों अनेग आबाद मावनो हायो मैगं मावो जों अनेग थाखा फैसा मोनो जोंहा मोजां देहायावबो मोजां जायो आरो देहानि थाखायबो जोंहा जोंनि जानायनि थाखायबो जों मोजां मोजां जों जानो हायो जेराव जानायावबो जोङो दा अनेक दिफेक्ट जायो जों बायनानै जानांगौबा जों प्रेक्टिखेलियै जों मावथारोबा जोंहा जोंनि गोसो बायदि मोसौ मैसो दं जोंहा बेनि गोबोरजोंनो जों आरामसे मावनानै जानो हायो गभर्नमेन्थ हासार जों होनांलाया गभरमेन्ट हासार होनानै जुदि जों गायोबा एसे जानायफोरावसो माबा जायो मैगं आबादफ्राव जों दा मैगं आबादाव मथा मथि जोङो दस्रा हासार गभरमेन्थनिखौ होनाय जाया आरो गासैबो जों गोबोरानो जोंनाव दंजोबखायो नालाय गोबोरखिजोंनो जों आरामसे मावनानै जानो हायो जोङो बायनायखौनो जों जानाङा दा मैगंखौ मैगंफोरखौ आरो माबाखौ दस्राफ्रा बायो खिन्थु जों बायफेरा आरो जों फाननोसो मोनो जोंहा अनेक फाननो मोनो जों बेलासे बेलासे जोंनि खाथियावनो जायगायावनो दखानबो दंखायो जोंहा बेयावनो फाननो हायो आरो जों साफ्लायबो हरो लांफैयो बायना जाग्राफ्राबो जोंखौ लखेलनि होननानै जोंनिफ्राय बायनानै जायो बेबायदि आरो दा जोङो बेबायदिजोंनो न'खर सोलिनानै दङ बेबायदिनो फाननानै हायोबो मोजां जायोबो फाननोबो हायो जोङो आरो जायोबो मैगंफ्राबो जानो मोजां जायो बेफोरबायदि मावनायाव आरो जोङो माइखौथ' माइ जोंहा माबाखायो मावखायो जोंनि जानायनि थाखाय जोंहा जथेसथ' फाननोबो हायो बिदिनो दा जों बेजोंनो न'खर संसारखौ गासैबो सोलिजोबो बिदिनो जायो आरो जोंनि आसामाव मथा मथि फ्राय जोंहा मावनानै जायाबाथ' उफाय गैखाया जों बांसिनानो जों माइ आबादखौनो जों बांसिन खालामखायो बै फाथो मा माखौ जों मावोब्ला जोंहा एसे खस्थ'सो जाबावो आरो बिराद खस्थ' दं फाथोआव जोंहा फानजासिमाव खस्थ' होनना बुंजायो फाथोआ जोंहा एकदम फाथोनिफ्राय जों अनेक साबसिन दङ सिबिंफोर दङ जेनेबा बेसर बेसरखौ आं दहायनो बुुंंखांखाबााय दा बिसोरनो जोंनि थाखाय मोजां आरो मैगं आबादखौ जों मावखायो जानायनि थाखाय जोंहा बायनाङा बेबायदि एगमाथ्र' जोंहा बायनांगौ थाव संख्रि बेखौल' बायनांगौ आरो जों थावखौबो जों फेरेदनानै जाबावोसो बेसरखौनो उफाय गैया हिसाबै आरो जोंहा फेरेदना जायोबा जोङो बे थावखौनो जोङो आरामसे जाबाय थानो हायो आरो बे थावनि फेरेदनाय साबाखौ जोंहा मैगं बे कबि आबाद फानथाव गायनाय बेफोरबायदियाव जों आरामसे होनो हायो आरो होनबा फानथाव फिथाइफ्रा थाव फुननाय बायदि मोजां जोंखोल जोंखोल जागोन आरो बियो हासार मोजां मोननाय बायदि जायो खिन्थु बे हासारा एगदम गभरमेन्थ हासार नङा जेबो जाया जाबाबो जोंना बे बेसर साबा थाव फेरेदनायनि बेसरनिसो नालाय बेयो बिराद मोजां जायो आरो बे जानो मैगंफ्राबो मोजां जायो जिखुनु मैगं बै माइ आबादफ्रावबो जों बेखौ होजायो आबादाव सारना होजायो आरो मोजां जायो माइ आबादफ्राबो जों गभरमेन्थ हासार जेबो होनांलाया बेसर साबाखौ मा मोनोब्ला खालि जोंनो थोनाय खिनिखौ जों होनो हाया बेसर साबाफोरखौ जोंहा बेजोंनो न'खर संसार जानाय नालाय फाननांगौ जायो बेसरखौबो बांद्राय फेरेदनो हाया बेबायदि जायो आरो जों मथा मथि जोंनि आसामाव बे आबादानोसै आरो बांसिन बांसिनानो आबाद मावनानै जाग्रा बिदि आरो दे होनबा